हय हां सांग किदें जाय आशिल्लें तुमकां हय हय आमचे शाॅपार सगलें मेळटा सगळें तरेचें मेळटा सगळें सिजनल आसता हां हां हय आळूची भाजी आसा आमचें कडेन ती चुडयानी मेळटली तुका अशी वीस रुपयान चुडी आसता तशी जाय न्ही तुका सो मेळटली तुमी येवन ती व्हरपाक शकतात आनी कसली जाय आतां आज येवपाक शकता तू सदां हाडून दवरतात ती आमी पयली येवन व्हरपाक शकता आनीक कसली भाजी जाय तुमका हय चुडयेंनीं मेळटा म्हळा चुडी म्हळ्यार एकठांय बांदला बंच बांदला आसा सो ती वीस रुपयांनीं मेळटा हय हय हय ताळकिळ्याची भाजी आतां आसना जून जुलय ऑगस्ट आसा पळय श्रावण म्हयनो लागच्या पयलीं जी आता ती भाजी मेळटा मागीर ती जून जाता जून जातकीर ती खावप आसना ती कोडू लागता सो त्या वेळार ती तुका फुडले वर्साक मेळटली आतां तुका जाय जाल्यार वालाची भाजी गांवठी भेंडे घोसाळीं ही भाजी आमचे कडेन उपलब्ध आसा तुंवें येवन ती व्हेल्यार जाता आनी जाय जाल्यार चिबडांय बी ती आसा चिबडां मोगे म्हण आसता ते पळय तेवूय मेळटा तुमका कित्या ह्या दिसांनी ते खावचे अशे म्हणटात न्ही दसऱ्या पयलीं मोगे म्हणजे चिबडा भशेनूच आसता तेजें रसायण बी करतात थोडे गोड शें करतात जाय तें करतात फोव बीन घालून करतात पय सो तेय बरें हेल्थाक तुमच्या आंगान गर्मी आसा जाल्यार ती शितळसाण मेळटा ते खालें म्हणटकच आं सगळे फळ म्हाल जो आसा सगळो सवाय आसा तो येवन व्हरपाचो केन्नाय जाय तेन्ना हां बरें हां बरें देव बरें करूं